दा गामिनि जोङो गेलेनाय आरो बे बाइहेरानि गेलेनाय बाइहेरानि गेलेनायाथ' बुहुत माबाखा खिन्थु जायगाफ्राबा थायो ओमफ्राय जों गामिनि गेलेनायाथ' जायगायानो गै जाखाया जायगा गैखाया मानि आउटआव गेलेनाय मोनबालाय बिराथ मोजां जायो दा जोङो आउट आवथ' आउटनि गेलेनाय माबाफोरखौ माबानो मोनबाथ' बिराथ मोजां मानि खेलानि माबाखौ जोंखौ गामिनि मानसियाबा मा सानो आरो माबायाबा मा सानो दाबा बिखायनो जोङो गेलेनो रोंगौबाबो जोंखौ जोङो आउट आव थांनो मोनैयाव जोङो ओरैनो रोंनानैल' थानाय जादों दा बे बेखौनो जोङो बाइहेरायाव गेलेनो मोनबाथ' बिराथ मोजां जागौमोन होननानैल' जों सान सानानै थाबाय आरो बे बाइहेरायाव गेलेनो मोनबाथ' बुहुत मोजांमोन दा उफाय गैया गामिनि फोथारफ्रा मोजां नङा हाखर हाला आमफ्राय स्कुलफ्राबो मोजां नङा बिदिनो दस्राया जायगाफोराव माबानो मोनबालाय मोजांमोन जोंनि गामिया फोथारानो गैया ना फोथार गैया बिदिनो हाखर हाला जायगाया गुसेब जादों जोंनि गामिया बेखायनो दस्राफ्राव थांनो मोनबालाय मोजांमोन जोङो ओरैनो सि गोजानआव थांनो जोंहा स्कप मोनाखै दा जों बेहायनो ओरैनो रोंबाबो रोङैबादि जाना थाबाय